हेलो राजपूत ढाबा से बात कर रहे हैं मुझे खाना चाहिए था दाल चावल रोटी सब्ज़ी सब्ज़ी में दो करिएगा एक पनीर की सब्ज़ी एक आलू का सब्ज़ी और एक मिक्स मिक्स भेज भी कर दीजिएगा साथ में उसके साथ में आप दाल में थोड़ा लेहसुन कम करिएगा और सब्ज़ी में थोड़ा तेल मसाला कम करिएगा और चटनी भी साथ मे देगा राइता भी करिए चटनी भी साथ में करिएगा और क्या है बताइए मुझे उस में उसके साथ मीठे मे क्या मिलेगा आइसक्रीम मिल सकती है क्या खाने के बाद में आइसक्रीम मिल सकती है या मीठे में अगर रसगुल्ले जामुन हो तो फिर उसको भी कर दीजिएगा और फिर इसके बाद में इसको आप को ले के आना है पहले ये पताइए हम को आप का मतलब रेट क्या है इसका हम को पहले सब रेट का बताइए फिर इसके बाद में आप मेरा एड्रैस है निर्यात भवन बी डी ओ ऑफिस बिडा एयरटेल ऑफिस इसको भदोही बाईस सौ जी पिन कोड है बाईस सो ज़ीरो आप को यहाँ पर ले के आना है इसको